असांखे अगरि सर्दी या कुझु अहिड़ो थी वेंदो आहे त असां उन हुनसां बचण लाइ अदरक में माखी जो चाटो ठहींदो आहे असां हूअ ठाहे करे ने पीअंदा आहियूं उनमां इलाही आराम लॻंदो आहे कची हैड हूंदी आहे उहो मथे ते रखंदा आहियूं हुनमें बि इलाही आराम लॻंदो आहे गरम पाणी पीअंदा आहियूं जेतिरो थी सघे ने ॿाहिरि जो अ रोटी न खाईंदा आहियूं जंक फूड जेतिरो थी सघे ने अवॉइड कंदा आहियूं न खाईंदा आहियूं जंक फूड गरम पाणी पीअंदा आहियूं गरम पाणी पीअंदा आहियूं मच्छर मच्छरदानी लॻाईंदा आहियूं ताक़ी मच्छरनि जे चक पाइण सां बि बीमारी थी वेंदी आहे हुनखां पोइ यदी असांखे बुखार ऐं अहिड़ो कुझु बि थी वेंदो आहे त असां